हाँ मैं जिस शहर में रहता हूँ वो काफ़ी छोटा शहर है और एक तरफ से यह आदिवासी शहर भी है जहाँ पे स्वास्थ्य के स्वास्थ्य की सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं हाँ बाकी बड़ी बड़ी शहरों में जो स्वास्थ्य की सेवाएं उपलब्ध हैं वो हमारे शहर में नहीं हैं अभी तो नई नई टेक्नोलॉजी से नए नए उपकरण बनाए गए जिससे और भी आसान होता है इलाज करना लेकिन हमारे शहर में वो चीज अभी उपलब्ध नहीं है और न ना ही कराई गई है यहाँ पे सरकार काफ़ी कम ध्यान दे रही है और यहाँ पे जो स्वास्थ्य की व्यवस्था है वो भी सही नहीं है यहाँ पे सरकारी अस्पतालों की संख्या एक भी नहीं है और हमारा शहर काफ़ी अविकसित शहर है जो अभी तक विकसित नहीं हुआ है और वहाँ पे व्यवस्था भी अच्छी नहीं है